ویسے پانی کا کیا کہنا ہے پانی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دیا ہے جس کو ہم نہیں پئیں گے تو زندہ بھی رہنا مشکل ہے پانی ہر موڈ پر ضرورت ہے ہر ہر جگہ ضرورت ہے پانی سے ہم کھیتی کرتے ہیں پانی سے نہاتے ہیں پانی سے نہاتے دھوتے ہیں پانی سے ہر طرح کا کام کرتے ہیں بغیر پانی کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہے پانی اتنا ضروری چیز ہے آدمی کے لیے کہ بغیر پانی کے زندہ بھی نہیں رکھتا ہے معنی کمزور ہو جائے گا اگر پانی کم پیے گا تو پھر کمزور ہو جائے گا اور پانی اتنا اہم چیز ہے پینا کہ آدمی آشرت ہے پانی کے اوپر اگر پانی نہیں ہو تو آدمی بیکار ہو جائے گا پانی سے نہانا دھونا کپڑا کھینچنا اس کے بعد کھیتی کا کام کرنا پٹون کرنا یہ ہماری ضرورت ہے پانی سے پانی اگر نہیں ہو تو تو جینا مشکل ہو جائے گا بغیر پانی کا آدمی کتنا پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے وہ اتنا آدمی کو ضرورت پڑتا ہے پانی کا پانی بہت ہی ضروری چیز ہے اگر پانی نہیں ہو تو آدمی بیکار سا ہو جائے گا یہ ہے پانی کی اہمیت پانی تو اتنا اہمیت چیز ہے جو آدمی ہر طرح سے پانی کا ضرورت سمجھتا ہے